राष्ट्रीय खेल खेल है जी जी हेलो मैम जी मैम नमस्ते मैम पढ़ाई तो अच्छी है मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छी चल रही है या कुछ पढ़ते पढ़ता तो बहुत अच्छा है वो मतलब काफी अच्छे मार्क्स भी सब हैं लेकिन अभी भी लिटल बिट इम्टप्रूवमेंट की तो जरूरत है हाँ मैम थोड़ा आप उसको घर पर लेकर बैठिए क्योंकि अभी अभी आप इसको जितनी प्रैक्टिस करवाएँगे उतना वो अच्छा लिख पाएगा है ना अगर आप आप समझ ही रहे होंगे कि उसको लिखने की हैबिट डालिए ज़्यादा कि लिखे क्योंकि अब अभी तो ठीक है लेकिन अब आगे तो कोर्स बढ़े बढ़ेगा ही ना तो थोड़ा जल्दी हाँ गर राइटिंग वो ही मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप कुछ वो लिखवा भी रहे हैं तो या लिखवा लिखवा के याद करवाइए तो लिखने से क्या होता है सीधा दिमाग में जाता है याद रहता है हमेशा क्या लिखा हुआ है है ना राइटिंग पर थोड़ी ध्यान दीजिए बाकी तो अच्छा याद वाद सब कर लेता है सब हो जाता है वरना आप राइटिंग पर हाँ क्योंकि हम लोग इस्कूल मे ओरल करवा देते रिटेन भी लिखवाते लेकिन उसके बाद भी तो थोड़ा अपन एक बार घर पर पढ़ पढ़ लेंगे तो वो और अच्छा पक्का हो जाता है है ना बाकी क्लास में तो सब ठीक रहता है अच्छे से बैठता है आता भी नीट एण्ड क्लीन ड्रेस में है बाकी तो हाँ जी हाँ जी मैम